जय झूलेलाल असांजो चेंबूर फेस्टिवल थियो हुयो हुते खाधे जा स्टॉल लॻल हुया हुते जामु कपिड़नि जा गेम्स जा ॿारनि जी गेम्स बि हुयूं अप एन डाउन चिकलो हुयो हे हुयो ऐं साम्हूं डांस बि डांस अलॻि अलॻि हुई स्कूल मां हिकु हिकु आइटम सलैक्ट कई हुयूं के भाई तू डांस कंदे सोलो डांस हुई अलॻि ग्रुप डांस हुई ऐं सिंगिंग हुयो एंड में पाण में इहो कयो चटाभेटी कयूं त ॾाढो मज़ो आहियो असांखे